गिबिआवनो आङो जोंनि न'आव आलासि फैयोबा जिरायनो थाखाय मासि होग्रोयो आरो बिथांमोननो दै होफैग्रोनाय जायो बिनि उनाव साहा आरो जाग्रा मुवानि जाग्रा मुवा बानायनानै आलासिनो होग्रोनाय जायो बिनिफ्राय आलासिफोरजों जिरायनानै बिथांमोना मानि खौरां लानानै फैदों मोजां गाज्रि मारै दं मारै गैया बैफोरखौ रायज्लायग्रोयो आरो बिथांमोनखौ सोंनाय जायो दि बिथांमोना ओंखामखौ बबेयाव जागोन बिनिफ्राय जोंनिआवनो जानायनि बेबस्था खालामनाय जासिगोन होननानै बिथांमोननो ओंखामनि जगार एबा संनाय खावनायखौ आंनो सङो बिनिफ्राय आलासि फैयोबा आङो बांसिन दावखौनो संनो मोजां मोनो दावजों सबायजों संनो मोजां मोनो आरो अमा भाजा एवनो मोजां मोनो बिनिफ्राय मैथा ना संनो मोजां मोनो दा बेखौनो आङो बांसिन आलासिनो सङो बेनिफ्राय गुबुन बेसादखौबो सङो मालाबा अनला मेवाय दावबो सङो बोथोरखौ लानानै बोथोरनि मैगं नालाय आमफ्राय बिदिनो मालाबा ना भाजा एवना होबाय बा नाजों टमेट'जों संबाय नङाबा नाफाम बाथोन खालामबाय बा साम'जों सबायजों संबाय दा आं बिफोरखो संनो मोजां मोनो आरो खि बिनिफ्राय ओंखाम जाहोनानै आलासिफोरखौहाय जिरायनो आङो बिथोन होयो आरो बिनिफ्रायहाय बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैदोंब्ला थांफिननायाव जुदि उसुबिदा जायोब्ला ओम जोंनावनो थालांनो थालांनो आङो खिथायो जाहाथे गारि मटरनि उसुबिदा जायोब्ला बिथांमोनहा लामायाव जेबो दिगदार दा जाथों होननानै बेखिनिखौनो आङो आलासि फैब्ला जोंनावहाय बरायो